हम जे किशोरावस्थामे रहली ने तऽ हम एगो कविता लिखले रहली ओ कविताके नाम प्रीत जे ने पुराना दोस्त सबमे बहुत ज्यादा प्रचलित आओर सबके बहुत ज्यादा अच्छा लागल रहलै ओकर बोल शब्द ईसब बहुत ज्यादा दोस्त प्रशंसा कएले रहलै कि नहि ई बहुत नीमन कविता हइ ओकर किछु बोल जौन कविताके शीर्षक हइ प्रीत जे हम सुना रहल छी अहाँसबके बचपनके हमर ओ प्रीत भऽ गेल छल सयान लाल फूल गुलाबमे हँसै छली अथी ओ छथि वसन्तमे दिलके दूरी पत्र बना देलक ई कविता हम अपना दोस्त वगैरहमे सुनेलापर बहुत ज्यादा प्रशंसा कएले रहलै ई कविताके बोल शब्द मतलब अच्छा छै ओहिसँ हमरा लिखैओके बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलल रहलै कि हँ आओरो नया नया कविता लिखिए एकर अलावा कविता के जौन हइ ने ओ बहुत सारा लोकोमे प्रचलित हो गेल धीरे धीरे सबलोग हमरा कविजीके नामसँ भी सुनाबै लगलखिन